अगर से मैं अपने लेखन कला की बात करूँ तो मुझे लेखन कला में ज़्यादातर विचार प्राकृति के सौंदर्य को देखकर एवं प्रकृति के गोद में बैठकर ही आता है जब भी मुझे किसी भी प्रकार के लेखन कार्य को करना होता है या लिखना होता है तो मैं अक्सर ही खुले मैदान में जाकर के जहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे हों अक्सर बगीचे में जा कर के ही बैठकर के ही चिड़ियों की चर्चहाहट के बीच सुंदर वातावरण में बैठकर ही अपने लेखन का कार्य करता हूँ क्योंकि जब मैं ऐसे वातावरण में बैठता हूँ जहाँ पर चारों ओर प्रकृति का सौंदर्य बिखरा पड़ा हो तो मेरे मन मस्तिष्क में अपने आप ही ऐसे कई सारे अच्छे अच्छे विचार उत्पन्न होते रहते हैं आने लगते हैं जो कि मैं अपने लेखन में लिखता हूँ और मुझे यह लगभग धीरे धीरे करते करते बीस साल हो चुके हैं मुझे लेखन करना बहुत ही पसंद है मैं पहले किसी भी तकनीक का उपयोग नहीं करता था परंतु अब मैं कभी कभी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए गूगल का उपयोग करता हूँ मैं बात करूं तो मुझे सबसे ज़्यादा लिखने में मुझे प्राकृतिक के बारे में सबसे ज़्यादा पसंद है मैं ज़्यादातर अपने लेखन को प्राकृतिक के सम्बंधित ही लिखता हूँ हालाँकि ऐसा नहीं है कि मेरी लेखन क्रियाएँ सिर्फ और सिर्फ प्राकृतिक के लिए ही हो मैं प्राकृतिक के साथ साथ समाज संस्कृति और सरकार के भी मुद्दों को लिखता हूँ परंतु मेरी ज़्यादातर लेखन कलाएँ केवल और केवल प्राकृतिक से ही सम्बंधित कलाएँ हैं